नमस्ते नमस्ते सर यह कह रहा था कि मुझे एक नंबर मिला किसी रेलेटिव से मतलब आपका नंबर मिला है तो मुझे ना म मिर्ज़ापुर में मुझे यह पता चला कि आप मिर्ज़ापुर में ज़मीनें दिलवाते हैं दिखवाते हैं बिचवाते हैं तो सर मुझे मिर्ज़ापुर में एक ज़मीन चाहिए थी तो क्या आप कोई ऐसी आपके ध्यान में कोई ज़मीन है ऐसी जिसे मैं ख़रीद सकता हूँ जी जी अच्छा सर अच्छा अच्छा तो सोसाइटी के अंदर मतलब जो भी आपका मतलब जो भी आपकी प्लोटिंग हो रही है वह सोसाइटी के अंदर हो रही है अच्छा तो सर यह एक चीज़ यह बताइए कि जैसे कि जो भी प्लॉट होते हैं तो उसकी चौड़ाई लंबाई क्या होती है जैसे आपके कोई एक नॉर्मल प्लॉट की

अच्छा तो सर यह कह रहा था कि जैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो जो हमें प्लॉट चाहिए है वह ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए एक मतलब ब एक नॉर्मल परिवार पाँच लोगों के परिवार के हिसाब से एक नॉर्मल सा एक कोई भी एक बीसवे के लगभग का कोई प्लॉट जी जी जी जी जी जी जी सर अगर उतना भी उतना में अगर कोई आपके पास अवलिबल है क्या सर जी जी जी अच्छा तो सर यह कह रहा था मैं कि जैसे पच्चीस बाई पचास वाला जो प्लॉट है उसकी कॉस्टिंग क्या है लगभग मतलब अगर एक प्लॉट मैं लेना चाहूँ तो अच्छा फोर हंड्रेड रूपीज़ स्क्वायर फीट मतलब लगभग चार लाख चार साढ़े चार लाख का प्लॉट पड़ेगा

अच्छा सर कुछ इसमें मतलब अगर कोशिश करिए तो क्या कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या अगर मैं

अच्छा दो प्लॉट साथ में लेते हैं नहीं सर ऐसा ऐसा जैसे ऐसा रहता है ना कि जैसे हम अभी हमारा मन क्योंकि विन्ध्याचल धाम के बहुत पास है वह प्लॉट मैं इसलिए मेरा एक श्रद्धाभाव के हिसाब से एक इच्छा थी कि वहाँ पर एक ज़मीन ले लें तो बस उसी के लिए